हाँ मैंने मेरे दोस्त को उपहार के रूप में एक कविता लिखी थी देश भक्ति की थी स्वामी विवेकानन्द के ऊपर थी वो मैंने उसको दी उसको सुनाई उसको बहुत अच्छा लगा उसने वो कविता सुनी पढ़ी और पढ़ के दूसरों को भी बताई कि स्वामी को विवेकानंद जी ने अपने जीवन में क्या क्या किया क्या दिनचर्या थी वो इंग्लैंड लन्दन गए पढ़ने के लिए वहाँ से पढ़ कर के आए उस कविता में पूरा साक्षात वर्णन किया गया है और लिखना पढ़ना बहुत अच्छा लगता है मुझे और मैंने खुद एक कविता लिखी अपने दोस्तों को सेंड करी कि देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने हमारे लिए क्या कुछ किया उनके कहने पर और ये बहुत के लिए बहुत सी ऐसी कविता है और ऐसे गद्य हैं जो आप स्व पढ़ करके दोस्तों को सुना सक दोस्तों का चिट्ठी लिखो जिसमें आप कविता अच्छी अच्छी कविता लिखो देशभक्ति की लिखो पंद्रह अगस्त पर कोई कविता सुनाओ अब राष्ट्र के लिए और ऐसे कई सारे साधन है उपा उपहार के तौर पर आप दीजिए कविता को किसी को उपहार के तौर पर दीजिए किसी का अगर कोई कार्यक्रम है तो उसको उपहार में आप कविता दे दीजिए कि ये लीजिए कविता इसको पढ़िएगा आप पढ़ करके सुनिए और सुनने बाद उनको अच्छा लगता है